मेरा क्वैश्चन ऐ कि जेह्ड़े टूरिस्ट औंदे न उ'नें गी केह्ड़ी केह्ड़ी प्राबलमें दा फेस करने पौंदा साढ़े जेह्के स्थान उप्पर आइयै में सनानी कि मतलब कि जेह्ड़ा कि बाह्रे दे लोग औंदे टूरिस्ट जेह्ड़े होंदे दूरा दूरा दी सीटी दा औंदे न उ'नें जेल्लै औना उ'नें गी हर इक चीज इत्थै प्रोवाईड निं होंदी जैसे कि हुन उ'नें जेह्की फूड खाना उ'नें केह् खाना होग्गा कोई फास्ट फूड जैसे कि चाईनिस फूड होई गेआ असें लोकें उ'ऐ जेह् दाल चौल बनाइयै उ'नें गी खलाने उ'नें गी शायद पसंद बी निं आवै केईं बारी ते कुछ लोकें गी पसंद आई बी जंदा ऐ पर केइयें गी नेईं औंदा जियां कि हून डाकुमैंटस केईं बारी साढ़ै इत्थै केह् होंदा कि आनलाईन जेह्ड़ा होंदा नैट्ट ते बड़ा जैदा इशू औंदा डाकूमैंट्स बी उ'नें कुसै गी डाकूमैंट्स पजाने होन ते नेईं पजाई बी सकदे एह्दा बी बड़ा जैदा औंदा ट्रासंपोर्ट उ'नेंगी अच्छी सड़क जाना होऐ कुतै सड़क दा अच्छा ट्रांसपोर्ट निं ऐ कुदै गड्डियें दा बी स्हेई ओह् निं ऐ टाईम टू टाईम निं गड्डी चलनी सीटी बिच्च ते होंदा कि बंदा आनलाईन ऊबर जां कुछ बी मतलब कि अपने लेई मंगवाई लैंदे न पर इद्धर इत्थै ग्रांऽ बिच्च आइयै एह् हर इक फैस्लिटी उ'नें गी नेईं प्रोवाईड होंदी ऐ उ'नेंगी बैद्दर दा बी कोई अच्छा ओह् निं होंदा क्योंकि ग्रांऽ बिच्च जेह्ड़े होंदे मौसम बदलदा रैंह्दा घड़ियें धुप्प होई जानगी घड़ियें छां होई जानगी मतलब बोह्त जैदा उ'नें गी इ'यां करने गै पौंदा मगर इक गल्ल सनां कि जेह्ड़ा ग्रांऽ दा बाताबरन ऐ ग्रांऽ दी फूड ऐ ट्रांसपोर्ट ऐ अस असें ग्रांऽ दे लोकें गी ते आस्तै बड़ा अच्छा पर जेह्ड़े बाह्रे दे टूरिस्ट औंदे उ'नें गी उ'नें बड़ी हारी केईं बारी फेस बी करना पौंदा केईं बारी नेईं बी करना पौंदा केईं उस फेस बिच्च अपने आप गी ढ्हाली दिंदे न ते केईं नेईं बी ढालदे न पर जेह्ड़ा कुछ कुछ ऐसे हैन कि जिनेंगी ओह्दा ना बड़ा जैदा प्राबलमां दा फेस करदे न ते केईं चैलेंज औंदे न इ'यां कि मतलब कि उ'नें गी अच्छा फूड निं मिलना अच्छे लो लोग ते अच्छे न इत्थुआं दे ग्रां दे कोई ऐसी गल्ल निं ऐ पर कीजे जेह्ड़ी उ'नेंगी फूड अच्छा निं मिलना फिर ट्रांसपोर्ट दा बड़ा जैदा इशू रैंह्दा ट्रांस्पोर्ट दा इशू एह् ऐ कि मतलब कि साढ़े इत्थै टाईम टू टाईम गड्डी चलनी ऐ इन्ने बजे जानी ऐ मतलब कि शैह्रैं च ते होंदा कि जिसलै तुस आनलाईन गै तुस गड्डी मंगवाओ आओ जाओ घूमो फिरी पर इद्धर इत्थै आइयै बड़े जैदा इशू आई जंदे न कोई उ'नें गी इसदा बी बड़ा जैदा ओह् करने पौंदा बैदर बैदर दा बी ऐ होर फूड दा बी सब्भ कुछ चीजां करना पौंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा पर इन्ना जैदा बी निं करना जिन्ना कि उ'नें दस्सेआ गेदा ऐ